ہیلو ہاں آپ سبزی کی دُکان سے بول رہے ہو اچھا تو آج آپ کی دُکان پہ سبزی مِل جائے گی اچھا پھر مجھے گاجر ٹماٹر مٹر پیاز آلو چاہیے تھا آپ کی دُکان پہ مِل جائے گا اچھا ساری چیز فریش رہنی چاہیے اچھا فی الحال بتاؤ ٹماٹر کے کیا ریٹ ہیں اچھا ایک کلو ٹماٹر کتنے کے ملیں گی اچھا بہت مہنگے ہیں اچھا اور پیاز کے ریٹ کیا ہیں او ایک کلو پیاز کے کیا ریٹ ہیں اچھا ٹھیک ہے اور ایک کلو ٹماٹر ایک کلو گاجر کتنے کی ملے گی اچھا تیس کی یہ صحیح ریٹ ہیں ساری چیز آپ ہوم ڈیلیوری بھی کرتے ہیں کیا گھر پہ بھجواتے ہو اچھا اُس کے الگ سے پیسہ لیتے ہو اچھا سر کتنے چارج لگتے ہیں اِس کے اچھا سو روپئے لیکن میرا گھر پاس میں ہی ہے تو آپ تھوڑے کم لے لو پیسے ڈسکاؤنٹ کر دوں اچھا کوئی نہیں ٹماٹر بھی بہت مہنگے ہیں اچھا ساری چیز اچھی ہونی چاہیے کوئی چیز خراب نہیں ہونی چاہیے اچھا ٹھیک ہے پھر آج آپ میرے گھر شام تک بھجوا دیجیے گا میں آپ کو ایڈریس سینڈ کر دوں گی

ٹھیک ہے پھر میں آپ کو کال کرتی ہوں بعد میں تو آپ بھیج دینا ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک